हमरा गाँवमे जेना सहरसा जिलामे कोनो तरहके कतौ आबै जाय लऽ कोनो तरहके कोनो दिक्कत तऽ आब नहि छै पहिले कनी दिक्कत होइ छलै राति विराति कतौ चलि जाउ आबैमे परेशानी बढ़ि जाइ छलै एखन कोनो एहन दिक्कत नहि छै कतौ जाइ लए आबै लए कतौ से व्यवस्था भेटिए जाइ छै ओ तरहके कोनो परेशानी तऽ छै नहि जे पूरा सहरसा जिलामे जेना कि एखन हम महिषी एलहुॅं तऽ से की छै कि साँझमे कोनो गाड़ी जल्दी नहि भेटत लेकिन आब कनी भेटऽ लगलै पहिले नहि भेटै छलै टेम्पूके सुविधा भऽ गेल छै कतौ पहुंचा दै है आब दिक्कत नहि होइ छै जेना पहिने होइ छलै पूरा तऽ अहिना ब्राह्मणके टोल भेल सबके बात व्यवस्था ठीक ठाक छै कतौ जाय आबैमे कोनो तरहके दिक्कत नहि